हैल्लो हैल्लो जी प्लम्बर होर बोल्ला दे एह् सर बड़ी लीकेज करा दा हा ते मैं केहा तुस दिक्खी आंदे आह्नियै हां जी एह् जंदराह् हां जी यरो बड़ी लीकेज ऐ थोआढ़े बड़ा जरुरी हा महा दिक्खी लैंदे तुस अच्छा अच्छा तां ठीक ऐ यरो कदूं धोड़ी आना तुसैं फ्ही अच्छा परसुं धोड़ी अच्छा अच्छा परसुं शाम्मी अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ हां जी हां जी ठीक ठीक ऐ फ्ही ओके ठीक